جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے شہر کے پسندیدہ چیز کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چاہتی ہوں کہ میرے شہر کی پسندیدہ سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مشہور یونیورسٹی ہے جو اے ایم یو کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو دُنیا میں کافی مشہور ہے اور اِس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ لڑکیوں کو کافی اچھی تعلیم دی جاتی ہے خواتین کے تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور یہاں کا یہاں کی آب و ہوا بھی کافی اچھی ہے یہاں پہ ہر طرف چاروں طرف پیڑ پودے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں کی آب و ہَوا اچھی ہوتی ہے اور اِس کے علاوہ یہاں پہ ہر سال سترہ اکتوبر کو سر سید ڈے منایا جاتا ہے اِس یہ بھی یہاں کی ایک خصوصیت ہے اور اور یہاں پہ ہر چیز مطلب لڑکیوں کی تعلیم پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے کافی اچھی یہاں کی تعلیم ہے یہی یہاں کی خصوصیت ہے